ہمارا پسندیدہ کھانا بریانی ہے اور اسے ہم اپنے گھر والوں یعنی امی ابو بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہتے ہیں